सौ पाँच सौ हज़ार पाँच हज़ार दस हज़ार बीस हज़ार पचीस हज़ार तीस हज़ार चालीस हज़ार पचास तब साठ हज़ार सत्तर अस्सी हज़ार नब्बे हज़ार